जैसे हमारे यहाँ पक्षी हम लोग गाँव में या घर में पाल लेते हैं तो कुछ लोग बाहर वहाँ से जैसे बाहरी लोग आते है शहर लो के लोग आ जाते हैं तो जब आते हैं तो वो लोग पक्षी देखते हैं कि घर में कहते हैं अरे ये घर में ये घर में पक्षी कैसे पाल रही है अरे ये तो बहुतै अच्छा है ये तो बहुत बढ़िया है तो कुछ लोग जैसे फ़ोटो खींचने लगते हैं या कुछ है तो वो लोग आए आते हैं तो हमसे पूछने लगते हैं कि ये बताओ कि तुमने ये पक्षी कैसे घर में कैसे पाले ये लोग तो हम लोग बाहर चिड़ियाघर या कहीं बाहर देखने जाते हैं इन इन इनको देखने के लिए हम पैसे वगैरह लगाते हैं दूर दूर तक जाना और तुम लोग तो घर में पाल लेते हो कैसे तो हम उनको जैसे कि बताते हैं कि हम लोग ना घर में ऐसे करके पाल लेते हैं तो उनको हमें बस एक मतलब ये देना है कि हम कैसे पालेंगे और और जैसे हम बताते हैं कि हमारे यहाँ जैसे खुला खुला आँगन है कच्चा घर है औ कुछ शहरों में तो पक्के पक्के घर हैं बंद हैं तो वैसे तो जानवर आ नहीं सकते हैं हमारे यहाँ सब खुला है तो हमारे यहाँ जैसे जानवर आऍं तो जैसे चिड़िया है चिड़िया हमारे यहाँ आती हैं और वो अपना घोंसला बनाया या कुछ है तो अंडे बच्चे दिए उनसे फिर बड़े हो गए कुछ जीव ऐसे हैं जो हमारे मतलब आ जाते हैं घर में ही तो हम लोग घर में पाल लेते हैं उनको पक्षियों को और जैसे अब इस इससे वो हो गया बकरी है या कुछ है चिड़िया हैं ये सब हम लोग पाल लेते हैं बड़े बड़े तो जानवर हैं या कुछ जो जो बाहरी लोग शहर के आते हैं तो वो लोग देखने लगते हैं कि अरे ये घर में पाल लिए घर में तो हम खरगोश है घर को खरगोश को भी हम घर में पाल सकते हैं तो वैसे गाँव में तो देखा जाए तो अक्सर कर गाँव में सब लोग पाल ही लेते हैं बढ़िया तो उनका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखना पड़ता है ऐसे नहीं पल जाते हैं तो वो लोग आएँगे शहर के तो वो लोग पूछने लगते हैं कि भई तुम्हें कैसे घर में हो अभी ये तो बड़ी हैरानी की बात है घर में कैसे पाल लिया हाँ तो फिर हम लोग बता बिठाते हैं बिठा के फिर इसके बाद हम उनको बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे पाला है इनको हाँ उनको बताते हैं कि हमारे यहाँ हम आए हैं तो हम हम लोग जैसे बाहर गए हमें अच्छा लगा तो हम ले आऍं हम खरीद के ली आएँ हमने पाल लिया और कुछ हैं जो पक्षी जो अपने आप ही आ जाते हैं तो वो अपने आप रहना जैसे बिल्ली है तो बिल्ली अगर जैसे घर में कुछ खाने पीने को मिलेगा तो जैसे बार बार आती रहती है आई खा पी गई जैसे हमने कुछ हमारा मन किया कि हम अपनी तरफ़ से जैसे हमें ये अच्छा लग रहा है तो हमने दूध धर दिया या हमने म्याऊँ म्याऊँ करके उसको बुला लिया तो बिल्ली आ जाती है तब जब उससे प्यार से बोलेंगे करेंगे तो वो आएगी हमारे पास रहेगी तो वो पल जाती है अपने आप जैसे चिड़िया है तो जैसे हम कि गेहूँ फैलाते हैं या बाजरा है जुन्डी है ऐसे बाजरा तो वैसे भी पक्षियों को बहुत पसंद हैं तो कहीं कहीं देखो जब जाते हैं तो रोड पे कहीं कहीं के सुबह सुबह तो वो कोई मतलब आदमियाँ जैसे कोई भी ले झोले में लेके आते हैं तो दाना डालने लगते हैं तो एक तर एक तरीके से वो पले ही होते हैं क्योंकि ऐसे आप अगर लेके जाओ अभी डालने लगो तो नहीं आप जब रोज़ वही करोगे तो उनको लगता है कि ये हमें खाना डालेंगे खिलाएँगे तो हमारी भी इज्जत मान सम्मान करते है तो हम उनको ऐसे हमें लगता है कि हमने उनको पाल लिया है तो वो जब हम जाएँगे डालने तो फटाक अब बहुत जल्दी आ जाएँगे ऐसे हमारे घर में जैसे हमारे यहाँ चिड़िया है उड़ के आई और हमें लगा कि हम इसको पाल सकते हैं हमें अच्छा लग रहा हमें बहुत बहुत अच्छा लगा तो हमने दाना डालना स्टार्ट कर दिया या कभी कभी जैसा कि हम लोग वो बनाते हैं जैसे कि गेहूँ है धोके डाला जैसे पिसना बनता है आटा बनता तो हम लोग पहले उनको धो के डालते हैं सूखने के लिए तो सुखाने के लिए डाल दिया तो जैसे कौवा है तोता है चिड़िया चील है मत ये है तो वैसे चील तो बहुत कम ही आती है हम उनको डाल दिए तो वो आ जाती हैं तोता है कबूतर कबूतर तो वैसे कबूतर तो देखने को बहुत मिलते हैं वैसे तोते तो वगैरह नहीं तो ऐसे कोई जैसे पालना चाहता है तोते खरीद के ली आता है तो पाल लेते हैं तो दाना है तो जैसे चुगने लगती हैं चुग के उड़ जाती हैं फिर फिर आती हैं फिर उड़ फिर दाना चुगती हैं तो वो धीरे धीरे फिर उनकी आदत हो जाती है उसके बाद फिर वो अपना धीरे धीरे घोंसला घर में बनाने लगती हैं वो छप छप्पर वगैरह होते हैं गाँव में ना तो जैसे पक्के घर नहीं हैं छप्पर तो वो छप्पर में ज़्यादातर उसमें ही डालती हैं तो छप्पर में जब अपना घोंसला बना लेती हैं बहुत भोरों एक एक फूस लाके फिर वो बनाती हैं घास लाऍंगी एक एक बना लिया तो हम हम लोग भी देखते हैं कि अरे ये तो हमारे घर में है ये तो हमारे यहाँ पल गई है तो हम जैसे कि सहेलियाँ हैं उनको सबको बुला के लि आते हैं कि देखो हमारे यहाँ चिड़िया है हमारे यहाँ चिड़िया आई है हमारे यहाँ घोंसला बना रही है कि कैसे बनाया कैसे पाला हम रोज़ गेहूँ डालते थे तो हमारे यहाँ ये आती जाती रहती थी तो हमने उनको पाल लिया